हय म्हाजे कडे आसा वेज मॅगी क्युब्स आनी नॉन वेज मॅगी क्युब्स ते वेज मॅगी क्युब्स आमी वेज डिशी डिशीसान यूज करता म्हळ्यार पुलाव जावं फ्रायड रायस मागीर मशरूम शागोती असले वेज डिशीस जे आसता पय त्या डिशिसांनी आमी वेज मॅगी क्युब्स यूज करता आनी नॉनवेज मॅगी क्युब्स आसता पय ते आमी चिकन चिकन शागोती असले असले डिशिसांनी यूज करता मागीर वेज आनी नॉन वेज अशे दोन तरेचे मॅगी क्युब्स मार्केटान अवेलेबल आसता जे आमकां डिशिसांनी यूज केल्यार चड बरे लागता खावपाक मागीर तशें स्वीट डिशांनी जर पळोवंक गेल्यार मेन इनग्रिडीयंट म्हणल्यार इलायची पावडर जी आमकां यूज करता आमी इन स्वीट डिशीस म्हणल्यार स्वीट डिशीस म्हणल्यार कस शेवयो गुलाब जामून असल्या असल्या कसल्या कसल्या डिशिसांनी आमी इलायची पावडरीचो खूब यूज करता

डिशीस म्हळ्यार वेज आनी नॉन वेज डिशिसांनी आमी मॅगी क्युब्स करतात आनी स्वीट डिशिसांनी आमी इलायची पावडर यूज करता